जीअं त मां हाणे इहो प्रॉडक्ट वरितो हो बजाज जी इस्त्री वरिती पर मूंखे इन में मज़ो न आयो छाकाणि त हिकु त पहिरीं जल्दी तपे तपे न पई वरी तपे पई त इन जी जेका गोल चक्रो आहे घुमणु जो उहो बराबरु घुमे न पियो मां कस्टमरु केर में विधो बि आहे की मूंखे आहिनि रीप्लेस करे ॾियो तॾहिं बि न मिली आहे इन खां पोइ मां उहा वापिरी आहे चयो थिए त थी इस्त्री थिए त पर कॾहिं कॾहिं अछा कपिड़ा चिटिकी था पवनि छाकाणि त उहे सूती नाहिनि नायलॉन जा आहिनि त कॾहिं स्लो करणु में बि थी थी वञे त माना मूंखे इहो प्रॉडकट ओवरऑल समुझ में न आयो आहे त मां तव्हां सभिनि खे इहो सज़ेस कंदसि की तव्हां इहो हीअ शइ न वठिजो बजाज जी बजाज जी शइ न वठिजो करे सुठी न आहे मूंखे सुठो मज़ो न आयो इन शइ में इन करे त नत ॿी कहिड़ी कम्पनी जी वठूं हा त वधीक सुठो थी वञे हा